आं ओंखाम ओंख्रि संनायाव गोबां बुस्थु बाहायो गारबा जहलाव गारबा गोथौ ओमफाय फाजायाव गारबा एसे थौलेखौ आमफाय बिदि ना एवनायफ्राव गारबा गोबा दङो बेजों एरो फाय आं बे अमा आथिंफोर रुब्ला कुकाराव रुयो ओमफाय ओइ माबाफोर दालि आरिफोरखौ थौआवनो सङो फाय माखौ बिदिनो फाजा फाजिफोरखौ सारायाव एवबाय

गासिबो बिदिनो गामला गुमला खोस्लि गारबा गोथौ गारबा थौले कुकाराव ओंखाम संबाय ओंख्रिफोरखौ ओरै सारायाव संबाय थौआव संबाय गोबां रोखोमनि गारबाफोरखौ बाहायो गिलासफोरखौ थोरसिफोरखौ थौ साराय गासिबो मुवाफोरखौ न'आव संसार जानाय नालाय गासिबो थाजोबखानांगोन गारबा गारबि साहाफोरखौ बिदिनो एखमब्ला गेलथियाव जानबाय एखमब्ला थौ फिसायाव जानबाय एखमब्ला स'सपेनफ्राव जानबाय बिदि आरो मावलायनानै लोंलाय जालाय खालामो नाफोर एवनाय फाजा इदिनो गारबा फिसाजों एवबाय बेदरफोर एवनाय बे गारबा आलदा एवबाय दालि जहला आलदा संबाय अमा बेदरफ्रा आलदा एवबाय गारबा फिसाजों बिदिनो जाबाय लोंबाय बयबोनो गोबां रोखोमनि माल माथा थोरसि लथा खेरखा खेरखाजों माइरं सुयो आमफाय आबाय दांगिजों मैगं सुयो मुलाफोर माफोर लाफा मैगंफोर माफोर सङो आबाय दांगिजों सुयो सानद्रिजों सानद्रियाव बेदर गोदायो नाफोर सायो आबाय दांगियाव माल माथा गासिबो संसार जानायनि रोखोम गासिबो गारबा गारबि खोस्लि खोस्ला थौ सङो बेवनो बायदिसिना गोबां बुस्थुआव संनांगौ जायो ओंख्रिफ्राबो गोबां संनांगौ जायो भाजा फुजा एवनाय अमा बेदर संनाय दाउ आलदा संनाय ना फाजा एवनाय ना बाथोन देनाय नाफाम बाथोन एवनाय रोखोम रोखोम थायोदा ओंखायनो गारबाफ्रा आलदा आलदा लायो आरो बयबो गोबां माल माथा बासनफ्रा बुरजा जायो बयबो संनायनि खावनायनि मावनायनि दांनायनि लानानै मावो आरो बयबो बिदिनो मोनसेल' मालजोंथ' मावजायानालाय गारबाफ्रा सोरबा माखौबा जायो सोरबा माखौबा जायानालाय गारबाया आलदा आलदा थाबाय गासिबो मावबाय नोङो सोरहाबा ना जायो सोरहाबा बेदर जायो सोरहाबा मायो गोबां रोखोमनि मावनांगौ आरो साहाफ्राबो सोरबाबा गायखेर लोङो सोरबाबा लाल साहा लोङो सोरबाबा साहा रं लोङो सोरबाबा साहा रं लोङा है गोबां माल माथाफ्रा आलदा आलदा रोखोम रोखोम मावनांगौ जाहैयो आरो बयबो ओंखायनो बिदि मावो आरो आं दाङो न'आव कुकाराव ओंखामा थाब मोनो ओंख्रिफ्रा थाब मोना मानो बेदर हाराफ्रा रुजायो थाब मोनो बेखायनो हारा हुराखौ कुकाराव सङो ओंखामखौबो कुकाराव सङो

भाजाफोरखौ सारायाव एवबाय बेदर फाजाफोरखौबो सारायाव एवबाय आलु फाजा मा फाजा फोरखौबो सारायाव एवबाय मुला फाजाफोरखौबो सारायाव एवबाय जाबाय आलदा आलदा संनो मोजां मोनो आङो बिखायनो गोबां रोखोमनि बाहायो माल माथाफोरखौ आयजेंफोरखौ